न अॼु ताईं मूंखे कोई अहिड़ी परिस्थिति न मिली आहे जंहिंमें मूंखे निर्णय वठण में कठिनाई थिए झूलेलाल जी जी किरपा आहे मुंहिंजे मथां की हेॾी कोई परिस्थिति मूंखे ॾिनी कोन अथई बाक़ी त थोरी घणी हूंदी आहे त हुन खे मां वॾी परेशानी नथी चई सघां बाक़ी मुंहिंजो परिवार बि ॾाढो सुठो आहे ऐं झूलेलाल जी जी किरपा बि ॾाढी आहे मुंहिंजे मथां ऐं मुंहिंजी फैमिली काफ़ी आहे मूंखे सलाह ॾियण लाइ